हय हांव चित्रकलेच्यो खुबश्यो कार्यशाळांनी भाग घेतलां हांवें आनी म्हज्या अनुभवांतल्यान हांव सांगतां की जितले तुमी कार्यशाळा कार्यशाळेंक वता तितलें तुमकां ज्ञान मेळटा की कशीं चित्रां काडप कशे तरेन आमी चित्रां रंगोवं शक शकता